मां हाणे वेझराईअ में पंहिंजे मिटनि माइटनि सां गॾिजी करे लोनावाला घुमणु वई हुअसि हुते असां सभिनी ख़ूबु आनंदु वरितोसीं असां पहिरों पहिरों नारायणी धाम मंदर में वियासीं उते उहो मंदरु तमामु सुठो हुओ उते थोरी देरि वेही करे पोइ हुतां निकिरी करे असां मैपरो गार्डन घुमणु वियासीं मैपरो गॉडन गार्डन में तमामु घणे क़िस्मनि जूं शर्बत पिया हुआ ऐं चॉकलेट पिया हुआ जेके उते खाइण लाइ हर हिकु थो माण्हूअ खे थोरो थोरो ॾिनो पियो वञे जीअं उओ हूअ खाई ॾिसे ऐं हू उहे उन्हनि खे वाप विकिणी सघनि उहे सभु खाइण में सुठा पदार्थ हुआ इहो मैपरो गार्डेन ॾिसण लाइ बि तमामु सुठो हुओ असां हुन खां पोइ बुशी डैम वियासीं बुशी डैम बि तमामु सुठो हुओ उते पाणीअ जो तलाउ ठहियलु हुओ ऐं बुशी डैम बरसातियुनि में वञण सां ॾाढो मज़ो अचे थो हुतां जो पाणी ऐं बरसाति जो मथां पाणी ईअं पियो लॻे जण त बरसायि में सनानु करे रहिया आहियूं हुतां सनानु पाणी करे पोइ असां थोरो रोटी खाई असां टाइगर पॉइंट वियासीं टाइगर पॉइंट बि तमामु सुठी जॻहि हुई हुते जाम बांदर हुआ ऐं उते असां हुते थोरी देरि वेही करे हुननि खे भुगड़ा खारायासीं ऐं उहे तमामु चाह सां खाइनि पिया लोनावाला हिकु तमामु सुठी ऐं वणंदड़ जॻहि आहे घुमण लाइ